साढ़े इंडिया दे बिच्च बड़े स्पोटर्स ऐ जेह्ड़े बड़ी सारी गेमां खेढी जंदियां क्रिकेट बैट बाल ते फुट बॉल होई गेआ बॉली बॉल बॉली बॉल होई गेआ उसदे बाद रनिंग एथलीट एथूलीट साढ़े इंडिया च बड़ी गेमां गेमां खेली जंदियां पर जादा पापूलर साढ़े इंडिया दे बिच्च ओह् जादा क्रिकेट गै क्योंकि क्रिकेट दा साढ़े इत्थें बड़ा क्रेज़ ऐ अज्जकल जना खना क्रिकेट खेढदा क्रिकेट जादा फोकस इत्थें जादा जादा क्रिकेट गै ते बैसे बड़ी गेमां साढ़े खेली जंदियां बाली बॉल होई गेआ बॉली बॉल होई गेआ फुट बॉल होई गेआ पर जादा इत्थें अज्जकल बाली बॉल गै जादा क्रेज़ करदे ते मोस्ट फेमस जेह्ड़ा एथलीट ऐ एथलीट मोस्ट फेमस जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा बी नीरज चोपड़ा ते ओह् बी बड़े तगड़े एथलीट्स ऐ उ'नें बी वर्ल्ड गोल्ड मैडल लेई आह्नेआ उ'नें जैवलिन थ्रोअस दे बिच्च पर जादै फेमस इत्थें इंडिया दे बिच्च ओह् क्रिकेट गै क्रिकेट दा क्रेज साढ़े इंडिया दे बिच्च की के ते इत्थें तुसें मर्जी दिक्खो बच्चा बच्चा निक्का अज्जकल बैट बाल खेला दा होंदा ते बैट बाल खेला दे होंदे ते एथलीट दे बारै बिच्च अज्जकल सारे चिड़ी छक्के बिच्च बी रैसलिंग दे बिच्च बी रैसलिंग इंडिया दे बिच्च बड़ी सारी गेमां खेल्ली जंदियां हाकी वैसे साढ़ी नेशनल गेम ते हॉकी ऐ पर जादा लोक ते अज्जकल क्रिकेट गी गै सपोर्ट करा दे होंदे क्रिकेट क्रिकेट दे बिच्च बी मिगी बड़ा मज़ा आंदा क्रिकेट खेढने गी कि में बी बड़ा बड्डा फैन ऐ खेढदा मेरा फेवरेट प्लेयर ऐ बिच्च महेंद्र सिंह धोनी बेशक्क हून ओह् रटैर होई चुके दे पर फेमस जेह्ड़ा फेवरेट ऐ ओह् ऐ महेंद्र सिंह धोनी रेही चुके इस बारी आई पी एल ते शुरू दा गै में उं'दी टीम गी सपोर्ट करना होन्ना सी एस के गी ते सी एस के गी की ते में एह् आक्खना चाहन्नां कि साढ़े इंडिया दे बिच्च जादा जेह्ड़ा मोस्ट पॉपूलर स्पोर्टस ऐ ओह् क्रिकेट गै ऐ जेह्ड़ा मिगी लगदा ते अद सम ऑफ कंट्री मोस्ट पॉपूलर ऐ थ्री हिट मोस्ट पॉपू बाहर ऐ थ्री हिट जा दा आई थिंक बाहर जादा थ्री उ'यै होना केह् बोलदे साढ़े इंडिया बिच्च बी इस बारी काफी जादा खेलो इंडिया दे बिच्च खेलो इंडिया दे बिच में बी बड़ा जादा अच्छा क्रिकेट खेली लैना होन्ना मिगी बी अगर मौका मिले अग्गें जाने दा में जन्नां होन्नां ते में बी टुर्नामेंटां बड़ी शैल खेढी लैन्नां हून बैट बाल में खेढी लैन्ना होन्नां प्रापर मेरे कोल आर्गू आर्गू मेंट सब किश हैन ते अज्जकल जगह जगह उप्पर तुसेंगी क्रिकेट अकैडमियां दिक्खने गी मिलनियां मिली जानियां बच्चें ई ते बड़ा क्रेज होंदा बैट बाल खेलने दा सारे अज्जकल बैट बाल खेला दे होंदे बैट बूट बॉल खेला दे होंदे सारे गै बच्चे तुस अज्जकल दिक्खगे उ'नें हत्थें बैट बूट ले दे होंदे ते सारे जा दे होंदे खैढने शामीं सवेरे बी खेलना शामीं ते जादा करियै साढ़े इंडिया दे बिच ओह् बैट बाल दा गै ते फेमस एथलीट एथलीट इत्थें रनिंग होई गेई इयां रनिंग ते फेमस एथलीट रनिंग फिर जैवल थ्रोइंग फिर उसदे बाद फिर आई गेआ जैवलिन थ्रोइंग फिर रनिंग जम्पिंग हाई जम्प हाई जम्प पैह्लें पैह्लें सानूं निक्के होंदे गेमां खलाई जंदियां हियां स्कूल हाई जम्प हूई जम्प हून इं'दा क्रेज़ थोह्ड़ा घटी गेदा अज्जकल जादै क्रेज़ बैट बाल दा गै चला दा ऐ की के बैट बाल खेढदे मज़ा बड़ा औंदा फुट बॉल बी खेढने गी शैल मज़ा औंदा फुट बॉल खेढदे शैल मज़ा आंदा पर जादा मज़ा बैट बाल खेलने दा कन्नै इंडिया दा जेह्ड़ा मोस्ट पॉपूलर स्पोर्ट ऐ ओह् बैट बैट बाल गै लगदा बैट बाल गै ऐ ते एह् में आक्खना चाह्ना कि जेह्ड़ा मोस्ट पॉपूलर स्पोर्ट इंडिया दा ओह् बैट बाल ऐ ते जेह्ड़ा फेमस मोस्ट फेमस एथलीट्स मोस्ट फेमस एथलीट्स जेह्ड़े न एथलीट्स उऐ रनिंग आइया जम्पिंग आइया फिर

रनिंग दे बिच्चा मलिंगा ते में आक्खना चाह्न्नां कि जेह्ड़ा मोस्ट पॉपूलर स्पोर्ट इंडिया दा ओह् ऐ क्रिकेट ते फेमस एथलीट्स मीं लगदा रनिंग क्योंकि जादा साढ़े इंडिया बिच्च रनिंग गै सारे कोला जादा प्रैफर करदे क्योंकि दौड़ लाइयै गै रनिंग करियै गै अज्जकल सारे लोग आर्मी च जंदे पैहलें दौड़ जरूरत होंदी सारे अज्जकल दौड़ गै लांदे पैह्लें ते मिगी लगदा जेह्ड़ा मोस्ट पॉपूलर स्पोर्ट ऐ इंडिया बिच्च ओह् ऐ क्रिकेट ते मोस्ट जेह्ड़ी फेमस एथलीट्स ऐ ओह् ऐ रनिंग क्योंकि रनिंग सारे बडलै करने दा मज़ा औंदा रनिंग करदे ते हां मोस्ट पापूलर स्पोर्ट इंडिया दा क्रिकेट गै ऐ ते एथलीट रनिंग गै ऐ मिगी लगदा